ہندوستان کی سرکردہ جماعتیں انڈین نیشنل کانگریس پارٹی ہے بھارتیہ جنتا پارٹی ہے بہوجن سماج پارٹی کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا اسی طرح نیشنلسٹ کانگریس پارٹی ہے اور کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا ہے میں ان تمام پارٹیوں کی جو سرکردہ شخصیات ہے جیسے انڈین نیشنل کانگریس کا سونیا گاندھی ہے اسی طرح بھارتیہ جنتا پارٹی کا نتن کٹگرے ہے بہوجن سماج پارٹی کا مایاوتی کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کا پرکاش کارت اور اسی طرح نیشنلسٹ کانگریس پارٹی کا شرد پوار اور کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کا اے بی این بردن ہے ان کے علاوہ اور بھی جو ریاستی جماعتیں اور جماعتیں ہیں ان میں آندھرا پردیش میں اگر دیکھا جائے تو آل انڈیا مسلم اتحاد المسلمین ہے جس کو اے آئی ایم کہتے ہیں جن کی سرکردہ شخصیت میں جناب اسد الدین اویسی صاحب ہیں تلنگانہ ریاستِ تلنگانہ میں تیلگو دیشم ہے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین وہاں بھی ہے آسام کی پارٹی ہے بہار میں جے ڈی یو ہے آر جے ڈی ہے ہریانہ میں ہریانہ جن ہت کانگریس پی ایل انڈین نیشنل لوک دل ہے جموں اور کشمیر میں جموں اور کشمیر نیشنل پینتھرز پارٹی اور دیگر ریاستوں میں مختلف پارٹیاں ہیں سب کی اپنا اپنا ایک ایجنڈا ہے جن کے تحت ان کی پارٹیاں چلتی ہیں اور ابھی سرکردہ شخصی جو پارٹیوں میں جو بی جے پی ہے جو ہندوستان میں ابھی جن کی حکومت بھی ہے جو گزشتہ آٹھ سالوں سے حکومت کر رہی ہے ہندوستان پہ اور ایک